ہلو جی بولیے جی جی بتائیے

وہاں کتابیں تو بہت ساری ہیں ہاں ہاں ساری ہے لائبریری کیا کالج کے لیے مطلب کون سے کالج میں ہو اچھا جامعة الفلاح میں ہے تو ہماری لائبریری ہے یہ شبلی کالج ہے جانتے ہیں شبلی کا دارالمصنفین کے سامنے لائبریری تو دس سے صبح دس سے دس ہے مطلب صبح دس سے ر رات کے دس بجے تک ہے شفٹ چینج ہوتی رہتی ہے ریڈنگ نہیں نہیں پوری نائٹ نہیں کھلتی ہے لائبریری ریڈنگ سیکشن کھلا رہتا ہے بارہ بجے تک نہیں جیسے ل جو ریڈنگ سیکشن ہے اس میں اپنی کتاب لے کر نہیں جا سکتے ہاں وہیں سے کتاب نکال کے لائبریری کے اندر لائبریری کے اندر والا جو ریڈنگ سیکشن ہے اس میں وہیں سے کتابیں نکال کے وہیں سے پڑھنا ہے تو ایک نہیں ہاں اور جو ایک اسٹڈی والا سڑکل ہے جو سیکشن ہے اس میں اپنی کتاب لے کر جا کر پڑھ سکتے ہو تیسرے جو ہے جو تیسرا صرف لائبریری جو ہے اس میں سے کتابیں نکال کر آپ لے کے جا سکتے ہیں باہر بھی پڑھ سکتے ہیں اس کے لیے آپ کو پروسیس کرنا پڑے گا جو مطلب ڈاکومینٹیشن ہے وہ کام کام کرنا پڑے گا

تو اس کی اس کے لیے تو کہہ رہا ہوں اس کے لیے کہہ رہے ہیں کہ جو آپ کتاب نکالیے اپنا جو کتاب نکالنے کا جو پروسیس ہے جو ڈاکومینٹیشن جو کرنا ہوگا فارم وام فل کرنا ہوگا وہ آپ کریے اور کتاب کی جو مدت ہو اس میں لے کر جائیے آپ قید ہوگی کہ آپ کو کتاب پھٹنی نہیں چاہیے اس پر فائن ہے اگر کھو گئی تو اس پہ فائن ہے تو مطلب یہ سارا ہے اس میں لکھا ہے آپ کو اس پہ سگنیچر کرنا پڑے گا بس جو فیس ہوگی اس کی ہاں لائبریری سے کتابیں نکالنے کا پیمنٹ کا وہ ایک دن کے اوپر ہے ایک دن سے مطلب کتنے دن کے لیے لے دیں آپ پر ڈے کا پانچ روپے سے ہے بک کا حساب ہاں تو آپ کتنے دن کے لیے لے کے جا رہے ہیں تو جب اگر بک کھو گئی یا کچھ ہوگیا پھٹ گئی پھر اس کا بک کی قیمت جو ہوگی

جی جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے تھینک یو